अऊं तुसें सनाना हून जेह्ड़ियां पंज स्टेटां जेह्ड़ियां में जियां इक आई जम्मू कश्मीर आई दुए नंबर दिल्ली आई बुम्बे मुंबई आई कोलकाता आई चंडीगढ़ आई गेआ इयां चंडीगढ़ इसलै गर्मी बड़ी ज्यादा ऐ ते चंडीगढ़ गर्मी बड़ी होंदी एह् पंज स्टेटां जेह्ड़ियां एह् ठीक शैल स्टेटां न